ہلو جی بنگلور بنگلور کے لیے سفر میں جانا ہے میں میرے لڑکے تو وہاں سے جیسا کہ ہوٹل وغیرہ کہاں ٹھہرنا ہے اور کھانے پینے یہ ڈیٹیل بتا دیجئے

آ وہاں پہ کھانے پینے میں کیا چیزیں بہت اچھی ہیں ذرا مجھے ڈیٹیل بتا دیتا تو شکریہ ہوتا

گھومنے گھومنے گھومنے کے لیے جانا ہے تو سہولت کے لیے کیا چیز ہے وہاں پر

ہاں ہاں آپ کا بہت بہت شکریہ